हमरा पड़ोसीमे शादी रहै ओहि शादीमे डी जे आयल रहै बैण्डपार्टी रहेय खूब लोक नाचै बजेबै हमहुँ नाचै रहियै देखए सुनए लए गेलियै लड़काके शादी रहै लड़की के शादी रहै खुशबू के रिहै खान पीन बहुत मजा एलै खाना मे देलकै मछली मछली भात अऽ चाय पान नाश्ता सबकिछु देलकै खायके पिए के लियऽ गीत गाबै छै मैथिली गीत खूब मजा एलै गेलकै नाचलै भऽ गलै भोर राति रहलियै आदमी यार हमहु रहलियै खूब नीक लागलै रहै मे देखएमे सुनैएमे खूब मजा अयलै नाचऽ भजन होइत रहै बर बराती के देखए मे लड़का लड़की के देखैए लऽ महफिल तहफिल लागल रहए शादी शुदा भेलए विदाई उदाए भेलै घरऽ गेलेए खूब मजा एलेए देखे मऽ उऽ कि कहेछै लड़का कऽ जऽ माला ताला भेलए लड़काके लड़कीके डी जे अयलै ओहिपर आदमी सब नाचलै हमसभ नाचलियै मटकोर तटकोर करै लए गेलियै सब विधवाद पकड़ैत रहै देखै सुनैमे ओ खूब बढ़िऑं लागले देखयमे भोजन तोजन करैलके महिला सब गीत गाबैत रहै हमहुँ सब गयलियै महिलासभ गयलकै बहुत नीक लागलै देखय मे डी जे आर बैण्डपार्टी आर लड़का लड़की आर जयमाला तयमाला भेलै खूब मजा एलै देख कऽ अलियै सबकिछु बढ़िऑं भेलै सब भय गेलेह